असांजे असांजे ज़िले में जाम सारा पूजा स्थल आहिनि जीअं की इस्कोन मंदरु आहे सरोली साईं बाबा यो मंदरु आहे अंबा माउ अंबा माता जो अंबा जी मंदरु आहे जेके इन ॾाढा फेमस आहिनि जीअं हाणे रथ यात्रा जो त्योहारु हूंदो आहे त इस्कोन मंदर में ॾाढी सुठी तरह मल्हाईंदा आहिनि ॾाढो वॾो त्योहारु मल्हायो मल्हायो वेंदो आहे इस्कोन मंदर में ऐं नवरात्रुनि में अंबा जी मंदर में ॾाढो सुठी तरह पूजा पूजा कई वेंदी आहे ऐं जाम माण्हू परियां परियां खां दर्शन करण ईंदा आहिनि ऐं खाटू श्याम मंदर बि आहे हिते जेको जंहिंजे खाटू श्याम जनम दिन ते ॾाढो सुठी तरह धाम धूम सां मल्हायो वेंदो आहे ॾाढी सुठी तरह शिंगारियो वेंदो आहे